आबके ई व्यस्ततम दौरमे अधिकांश माता अपन व्यस्तताके कारण अपन नवजात बच्चाके सही ढ़ङ्गसँ रखरखाव नहि कऽ रहली बच्चाके समयपर दूध ओकर पोषणके वास्ते पौष्टिक आहार आओर कि आओर कोनो परिचर्या अपन मातासँ कम भेटै लागल परिवारके अन्य सदस्य बच्चाके अपन लाड़ पिआर दऽ रखै छथि लेकिन मातृत्व स्नेहमे दिनानुदिन आब कमी देखल जा रहल अइ